میں نے اپنی زندگی میں دو چار چیزیں سیكھا ہے نمبر ایک یہ كہ كبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے اس لیے كہ جب جب جھوٹ بولتا ہوں یا بولا ہوں اس كے بعد پھر انجام جو ہے كہیں نہ كہیں بڑھ گیا ہے یعنی یوں كہہ سكتے ہیں كہ جھوٹ كے بعد ہم پھنستے ہی جا رہے ہیں تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے پرہیز كرنا چاہیے اور میں كرتا ہوں دوسری چیز ہے كہ وعدہ خلافی نہیں كرنی چاہیے جو مجھے پتہ چلا كیوں كہ وعدہ خلافی كرنے سے جو لوگوں كا ایک بھروسہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور پھر آپ پر وہ كبھی بھی كسی بھی بات پر كسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں كرتا اسی طریقے سے كسی سے بدتمیزی سے پیش آنا یہ اخلاق كو بگاڑنے والی چیزیں ہیں اور اخلاق بگڑ جاتا ہے اس لیے ہم اس سے بھی دور رہتے ہیں رہی بات متأثر ہونے كی تو ہم اچھی باتوں كے ذریعے سے اسی طریقے سے كسی كی ہیلپ كر كے كسی پر رحم و كرم كر كے ہم جو ہیں اس كے دل كو جیتتے ہیں تو گویا كہ متأثر كرنے كا یہ طریقہ ہوتا ہے